हैलो हैलो सब्जी आई दी हट्टिया केह् केह् सब्जी आई दी ठीक ऐ भी ते में सब्जी लैने गी औगी शामीं बेल्लै ते ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी रक्खेओ पैह्लें बी में आह्नी दी सब्ज़ी पिछले हफ्ते ते सारी सब्जी खराब निकली सड़ी दी ही सारी सब्जी में पिछले हफ्ते आंह्दी ते ओह् सड़ी दी निकली ते हून में औगी बी ते शैल शैल रक्खेओ अच्छा शामीं बेल्लै औगी में अच्छा ते में औगी ना ते तुस रक्खी ओड़ेओ शैल शैल सब्जी ते सड़ी दी निं रक्खेओ पैह्लें बी सड़ी दी निकली सब्जी